बाइक हिकु सुठी राइड आहे ऐं अॼुकल्ह जा नौजवान छोकिरा यंगस्टर बाइकिंग में वधीक रुचि रखनि था ऐं बाइक हलाइण में पाण खे पंहिंजे पाण ते गर्व महसूस कनि था ऐं अॼुकल्ह जा नौजवान जेके छोकिरा आहिनि उहे बाइक में बुलेट वधीक पसंफि कंदा आहिनि ऐं उहा बुलेट उन्हनि खे स्पीड सां हलाइण में ॾाढो ई आनंद ईंदो आहे ऐं लंबे सफर लाइ जेके निकरंदा आहिनि त हुन ते हवा पाणी ऐं उजास सुठो पंहिंजी ऊर्जा बि मिलंदी रवंदी आहे इन लाइ अॼुकल्ह जा नौजवान जेके छोकिरा आहिनि उआ बुलेट वधीक पसंदि कंदा आहिनि ऐं पंहिंजी बुलेट हलाइण में पंहिंजी शान सम्झंदा आहिनि